आस्था चैनल पर योग के कई कार्यक्रम आते हैं सुबह अलग आते हैं चार बजे से और शाम को अलग चैनल आत अलग कार्यक्रम आते हैं योग से सम्बन्धित योग सीखते समय हमे बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जैसे की हाई बी पी वालों को कपालभाति नहीं करनी होती है और वह करनी भी है तो किसी योगाचार्य के माध्यम से करें क्योंकि योग योग को करते समय हमें और भी कई सावधानियाँ रखनी चाहिए हमारा पॉस्चर कैसा है हम कैसे खड़े है कैसे बैठे हैं रीढ़ की हड्डी हमारी किस सिचुएशन में है और कई मुद्राएँ ऐसी होती हैं जिनके जिनका बहुत बल बहुत लाभकारी मुद्राएँ होती है इसलिए योग को करते समय कई सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए जिससे हम योग का पूरा पूरा लाभ उठा सकें योग कई प्रकार के होते हैं और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय किसी भी प्रकार का कोलाहल किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की ऐसी ध्वनि जो हमें हमें मतलब ध्यान लगाने में हमको जिस डिस्ट्रैक्ट करे या ध्यान लगाने से हमको हटाए ऐसी हमें ऐसी शांतिपूर्ण स्थान पर बैठ कर हमे योग करना चाहिए